हमारे इधर अभी बिजनेस के लिए राइस मिल उसके अलावा चीनी मिल यह सब मौजूद है जिससे सभी किसान अपना जीवन यापन करते हैं